جی بھائی صاحب یہ کار جو ہے اس کا فرنٹ ٹائر جو ہے نا چلتے چلتے آوازیں نکالنے لگا پتا نہیں کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں اور اس کی پارکنگ لائٹ میں کچھ خرابی ہیں تو چیک کرانے آیا تھا ذرا اس کو چیک کر لیجیے کیا گڑبڑی ہے اس میں نہیں مجھے تو فرنٹ ٹائر ٹائر صحیح آ رہی ہے باقی آپ دیکھ لیجیے اگر کہیں اور کچھ اور ہو ہاں ہاں ہاں آگے سے ہی آ رہی آواز جی جی جی جی چیک کر لو آپ ذرا اس کی پارکنگ لائٹ میں خرابی ہے وہ بھی دیکھ لینا جی جی جی وہ دیکھ لینا اسے کار کو لیے مجھے ڈھائی سال ہو گئے تو ڈھائی سال میں یہ پہلی مرتبہ گڑبڑی ہوئی کچھ ذرا دیکھ لینا اچھی طرح آپ آپ کے پاس اسپیشل آیا ہوں تو بعد میں کچھ گڑبڑی نہ ہو جی جی جی جی جی جی مہربانی شکریہ لاؤ بھائی لاؤ جی اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی جی جی لمبا سفر ہے صاحب لمبا سفر ہے میرا بیچ میں دقت نہ آئے کچھ بھی جی جی جی لائٹ میں دیکھ لینا سر کیا گڑبڑی ہے جی جی جی چیک کر لیجیے آپ تسلی سے چیک کریے اور جو ہے کیا نام ہے میرا لمبا سفر ہے کہیں بیچ میں گڑبڑی نہ ہو بس ٹائم ہے میرے پاس ابھی جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک